हँ मालिक प्रणाम यौ हे हम राम कुमार कामती भेलहुँ सर कहिऔ हँ हाल समाचार तऽ ठीक छै अपना बिहार कऽ भाषा कऽ की केना छै नहि जे हम कनि मिथला भाषाके बिषयमे बुझए चाहैत छियै हूँ नहि हम अपना कनि दरभङ्गाके विषयमे जानकारी लै छलहुँ हँ मतलब हमरा पालीके भाषाके की केना छै

तऽ ईहा लिए मतलब ओ सीता मैया जे छै ऊमहरका छलखिन ईहा लिए ओ भाषा कनि मिठ छै अच्छा आओर कहिऔ आओर कहिऔ पालीके भाषा तऽ अहाँ पाली मतलब घुमैत घामैत रहैत छियै हूँ फील्ड वर्कके काजमे छियै की अच्छा अच्छा ठीक छै अहाँकेँ समय लए लेलहुँ हम कनि हँ ठीक छै सर कनि राखु